हैलो अरे सर मेरे को एक मकान या प्लॉट जैसा मिल जाए सर कुछ मकान ख़रीदना है कि उज्जैन से आउटर एरिया में उड़े हैं और आस पास उज्जैन के

हाँ थोड़ा सा उज्जैन के आस पास हो अच्छा ठीक रहेगा उज्जैन के अंदर तो क्या ज़मीन ही नहीं है हाँ पन्द्रह तारीख़ से अपने वह क़रीबन नार्मली हो तो अच्छा है हाँ फ़ैमिली के हिसाब से तो घर में पाँच चार लोग हैं अपन तो व्यवस्थित रूम हाँ यह पन्द्रह चालीस तो चाहिए कम से कम यार हाँ अभी नहीं मैं सोच रहा हूँ कि बना बनाया मकान मिल जाए तो अच्छी बात है यार

मेरे को तो सिंगल सिंगल सिंगल चल जाएगा डबल इतने प्रॉफिट में हो रहा है तो डबल भी चलेगा इतने बजट में हो जाए तो कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ वह तो फिर वह अगर ख़रीदेंगे अपन तो एक दो लाख थोड़ी देंखेंगे ऊपर नीचे चलता है करेंगे इसी में जो है हाँ मैं सेवेंटी फ़ाइव परसेंट का केस ही करूँगा यार पाँच पच्चीस परसेंट करूँगा लोन तो लेना पड़ेगा अपने को हाँ हाँ

हाँ क्यू आर चलेगा कोई दिक़्क़त नहीं है बढ़िया देख देख रख हाँ ठीक है बिल्कुल अब कभी टाइम निकाल के आता हूँ फिर मैं ठीक है ठीक है ठीक है सर